हैलो हँ जी बताउ बन बनबाक एल आइ सी करेबाक अइ ओ भऽ जेतै भऽ जेतै हँ ओ बहुत तरहके छै इन्स्योरेन्स जीवन आनन्द छै जीवन बीमा छै जीवन सङ्घर्ष छै तिमाही किस्त लगै छै महिना मंथली छै तिमाहिओ छै हाफ इयरली छै इएरली छियै हँ केहन बीमा करबय चाहै छियै कतेक पाइवला करबय चाहै छियै ताहि हिसाबसँ ओकर मनी लागत भऽ जेतै तऽ आबि जाउ भऽ जेतै अच्छा भऽ जायत कतेक पाइवला करबय चाहै छियै

दू हजार मंथली भऽ हँ भऽ जायत तऽ भऽ जायत कए वर्षके लेल करबय चाहै छियै कए वर्षवला करबय चाहै छियै पन्द्रह सालसँ लऽ कऽ दस सालसँ लऽ कऽ तीस साल तक होइ छै पच्चीस साल तक होइ छै बीस सालके होइ छै ओ तऽ टाइम जतेक टाइम जतेक बेसी लागत तऽ बेसी बेनिफिट हैत अहाँकेँ ह्म्म हँ हँ हँ हँ सभ तरहके इन्श्योरेन्स छै गाड़िओके इन्सोरेन्स होइ छै बच्चोके इन्श्योरेन्स होइ छै बच्चा माँओके होइ छै पप्पोके होइ छै सभके इन्श्योरेन्स होइ छै हँ तऽ का काज भऽ जायत काज भऽ जायत नहि कोनो दिक्कत हेतै अबियौ ऑफिसपर अबियौ भऽ जायत काज यौ हँ भऽ जायत आबि कऽ देखियौ ऑफिसपर मिलू आ फॉर्म भरय पड़त फॉर्म भरि कऽ ओहिपर फॉर्म भरि कऽ ओहिपर दस्तखत करय पड़त दस्तखत करय पड़त अहाँकेँ हँ कऽ देब भऽ जेतै भऽ जेतै काज हेतै किएक नहि भऽ जेतै आबि कऽ मिलय पड़त ऑफिसपर ओ ठीक हँ हँ भऽ जायत अबियौ ऑफिसपर अबियौ कए